कोरोनाके लऽ कऽ ऑनलाइन पढ़ाइ बच्चासब केलक मोबाइलसँ लेकिन कतेक बच्चा एहिमे फेल हो गेल कतेक बच्चा पास हो गेलै ऑनलाइन पढ़ाइ हमरा सबके ने अथी हमरा सबके नजरिमे ऑनलाइन पढ़ाइ गलत हइ जे सामनेसँ पढ़ाइ होइ छै से आओर ऑनलाइन पढ़ाइ होइ छै दुनू दू होइ छै ने एहिके लऽ कऽ ऑनलाइन पढ़ाइमे कि पढ़लै बच्चा कि लिखलकै नहि लिखलकै से तऽ हम नहि देखलिए आओर सामने सामने पढ़लिए तऽ ऑनलाइन ऑनलाइनसँ अच्छे ने पढ़लिए कि जे हइ सामने सामने बच्चा पढ़लक हम माइ बाप देखलक हमर बच्चा एतना पढ़लक नहि पढ़लक तऽ डाँटिके फटकारिके पढ़ेलक ऑनलाइनमे तऽ हम नहि समझबै जे पढ़ल लिखल माइ बाप हइ ओहे समझि सकलै जे नहि हइ पढ़ल लिखल माइ बाप से थोड़े समझि सकलै कि ऑनलाइनमे हमर बच्चा की पढ़लक नहि पढ़लक आओर जे माइ बाप नहि हइ पढ़ल से तऽ ऑनलाइनमे नहि समझतै एहि लऽ कऽ बच्चासबके ऑनलाइन पढ़ाइ नहि कराउ अहाँ सामने सामने बच्चा सबके पढ़ाउ लिखाउ कि जे हँ सामने सामने मास्टरो बोलतै से भी मास्टर तऽ ठेठिओमे बोलि सकै छै हिन्दिओमे बोलि सकै छै जेहन मास्टर जेहन विचारके जेहन मास्टर रहतै ओहन बाजत ने एहि लऽ कऽ अहाँ सामने सामने बच्चा सबके पढ़ाउ हमसब गार्जियनसँ इएह कहब कि जे अपन बच्चाके ऑनलाइन पढ़ाइ नहि कराउ आओर सामने सामने बैठिके पढ़ाउ जइसे हमसब भी करा रहल हती कि छोटा छोटा बच्चा हइ एकदमसँ ऑनलाइन पढ़ाइ नहि कराके दुरापर बैठिके अपना बच्चाके पढ़ा सकै छी आओर पढ़ा रहल हथिन